हैलो बाबा होटल हँ केवल बजै छी अहाँ केवल जी हँ किछु समय पहिले छलहुँ हँ नहि खाना अहाँके होटल से ऑर्डर कयने तऽ ओ खाना हमरा नहि पसन्द आयल ओहिमे बहुत अथी मसालेदार खाना छै नमक भी बहुत तेज छै तऽ ओ खाना हम वापस करय चाहे छी खाना नहि पसन्द एलै किनको तऽ पैकिंगो ओकर सही से नहि भऽ सकल अछि ताहि के लेल ओ खाना हमरा देखऽ मे लगैया जेना बासी रहै तऽ अहाँ भेजू केकरो खाना हम वापस करऽ चाहै छी